यह तो आप बताइएगा ना हमें क्या पता बसवाले तो हम हैं आप कण्डक्टर हैं हाँ रोड तो अच्छा है साफ़ सफ़ाई भी अच्छी रहती है वहाँ पर कुमारखण्ड में जो है बस स्टैण्ड जो है बस स्टैण्ड पर भी कर्मचारी सब हाँ कर्मचारी सब आते हैं बार बार चेक करने के लिए साफ़ सफ़ाई रहती है कि नहीं तो इसलिए जो है साफ़ सफ़ाई अच्छे तरीके से होती है और बहुत अच्छा है यहाँ हाँ रुकते हैं रुकेंगे नहीं तो फिर पैसेन्जर कैसे बैठेंगे आकर यहाँ पर हाँ बाज़ार तो सही है नहीं छोटा है तो बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन मार्केट अच्छा लगता है हर चीज़ हाँ है हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पर ब्लॉक भी है और आधार कार्ड जो बनाते हैं सब यहीं पर है कुमारखण्ड में थाना भी है बगल में थाना भी है हाँ हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ जो है एक एक दो बस आती है हम जो हैं डायरेक्ट पंजाब के लिए निकलते हैं नई दिल्ली के लिए हाँ हाँ यहाँ पर रुकती भी है हुँ यहाँ पर रुकती भी है बहुत सारा जो है यहाँ अगल बगल का आदमी जो है यहीं से बस पकड़कर दिल्ली शहर जाते हैं पंजाब नहीं होगा ऐसी छोटी मोटी बस मेरी बस जो है इसमें तो पंखा उंखा लगा हुआ है हर चीज़ की व्यवस्था है घर नहीं पहले था लेकिन अब नहीं अब तो दो साल से जब से लाॅकडाउन लगा है तब से तो यह सब कानून किया गया है कि दस हाँ नहीं अभी तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है इसी तरह से चलना चाहिए ठीक है धन्यवाद